ہمارے محلّے میں ایک بلڈنگ تھی جو کہ بہت خوبصورت بلڈنگ تھی لیکن محلّے کے لوگوں نے دیکھا کہ اُس بلڈنگ میں کچھ ملامت واقع ہیں کیونکہ اُس بلڈنگ میں بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں گنگھرو کی آوازیں آتی ہیں اور بہت ہی کچھ چیزیں اشیاء گرنے کی بھی آوازیں آتی ہے جوکہ بہت ہی ڈراؤنی ہے اِس بلڈنگ کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا ہے